आं सेंग्रा समाव साख्रिखौ जिखुनु जाया फरायसालिनि बादै आङो फिसा फिसौबाबो दस्रा दिर्फातमेनाव बिदि मोनोमोनब्ला साख्रिखौ आङो समाजनि थाखाय अनेख मोजां खामानि मावलांनो हागौमोन दा नाथाय आंनि साननाया बाहाय जाफुङाखै आरो आङो जे जायगायाव

फरायसालियावनो इंलिश टिचार हिसाबै नाइनथिन नाइनथि ओइद एबा नाइनथि सेभेनाव इंलिश टिचार हिसाबै आं हाबदों दा बेबो गरमेनाव लाजायाखै दा बेनि थाखायनो आं समाजनि बायदिसिना खामानिखौ आं मावफुंनो हायाखै दा बिनि थाखायनो आं दा गामि फोसाबनाय याव अरायबो इयुननि मानसिफोरखौ आं दा बैसो थांनायाव आं दा गामियाव मानसिफोरखौ जाबाबो जायाबाबो आंनि समाजनि सोमोन्दै उन्दै बैसोआव जों माबादि फरायनांगौ आरो देरोब्ला फरायोब्ला इयुनाव मा जाहैगोन दा बे आंनि बेखौ गामिफोराव दा आङो बुंनानै माबानाय जायो समाजनि सोमोन्दै दा बेनो

दा जोङो समाजनि सोमोन्दै बयबो जोङो मोजां मोनथियोब्ला समाजा अरायबो जौगालांगोन दा बेखौनो जोङो बुङो दा जोङो ओंखायनो अरायबो मिलि जुलि थालायनांगौ जे

जासिगोनना